اردو زبان کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے پہلے کے سمے میں اردو کا استعمال بہت ہی کیا جاتا تھا چاہے وہ سرکاری دستاویز ہو یا کوئی اور کام لیکن اب کے سمے میں دھیرے دھیرے اردو ختم ہوتا جا رہا ہے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم دیں اور انہیں اردو کی تاریخ اور اردو کے فائدے کیا ہیں اسے بتانے کی کوشش کریں اردو ایک ایسا لینگویس ہے جس کا استعمال چاہے وہ مضمون ہو چاہے وہ سانگس ہو موویز ہو ادر وائس کوئی بھی کام ہو تو اس میں اردو زبان کی کا استعمال بہت ہوتا ہے اردو زبان ایک بہت ہی اچھی زبان ہے جس کو بولنے اور سننے سننے میں بہت اچھا لگتا ہے اردو زبان اردو زبان کا استعمال آج زیادہ زیادہ تر فلموں گانوں اور اور دوسری چیزوں میں ہوتا ہے اردو زبان بہت ہی اچھی زبان ہے اسے سیکھنے پڑھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اردو زبان اپنے بچوں گھر والوں اور معاشرے میں اردو زبان کے اہمیت بتانی چاہیے اور انہیں بچے سیکھ سیکھ سکیں ان کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے ورنہ یہ زبان دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا اردو زبان کی آج ہم لوگوں کی بہت ہی ضرورت ہے کیونکہ جس بچے کی اردو زبان صحیح ہوتی ہے تو اس کی نوے فیصد ہندیاں اور ان کے بولنے کے تلفظ و الفاظ صحیح ہوتے ہیں اردو زبان کی تاریخ بہت پرانی ہے قریب پانچ سو چھ سو سال پرانی پرانی اردو زبان اردو کا مطلب ہی ہوتا ہے لشکر کے